میں نے اردو عربی انگریزی اور ہندی زبانوں میں مختلف ادیبوں کی تحریریں پڑھی ہیں اور کئیوں کے اسلوب سے متاثر بھی ہوا ہوں لیکن میں نے کسی کے اسلوب کو اپنایا نہیں بلکہ اپنی راہ خود نکالی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میری جو تحریر ہو وہ سادہ ہو اور جو اسلوب ہو وہ عام فہم ہو تا کہ لوگ اس میں کوئی پیچیدگی نہ ہو بہت زیادہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو جن سے لوگ نامانوس ہوں اور ایسے عام طور سے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں جن سے بات آسانی کے ساتھ کہی جا سکے اور مترادفات سے بھی میں کافی گریز کرتا ہوں کیونکہ اُس سے بات لمبی ہو جاتی ہے اور صرف بھرتی کے الفاظ رکھنا مجھے بالکل پسند نہیں